हांव ज्या वाठारांत रावता थंय चडशें लोक शेतकाम करतात तातूंतल्यान ती आपली पोट भरतात आपली उदर निर्वार आपलो संवसार सांबाळटात शेत कामां भितर जाय ते पीक पिकयता तातूंत भितर तांदूळ पिकयतात मागीर कामता रोयतात फुलांचो धंदो करतात जे सगळें शेतकामां भितर येता तांदूळ चडशें जे पिकयतात तांकां आमी उकडें तांदळाचे पीक म्हणटात तातूंत जाय त्यो तांदळाच्यो उकड्या तांदळांच्यो वेगवेगळ्यो जाती आसात तातूंत म्हळ्यर ज्योती जया करजत हे वेगवेगळ्यो उकडी तांदळाच्यो जाती हांगा पिकोवप जाता हे चडशें पावसांत पिकवप जाता म्हळ्यार जेन्ना पावस पडून जमीन ओली जाल्ली उरता व्हाळांक उदक व्हांवपाक लागता त्या टायमाचेर ही शेत पद्दत करप जाता तेचे खातीर गांवचो एक कोण तरी नेमलोलो मनीस उरता तांणे ते पयली सुरवात करप जेका आमी फुडलीक म्हणटात ताचे नंतर मागीर सगळे शेतकार आपल्या शेतांत काम करपाक वतात आमगेल्या गांवांनी चडशें आपल्या घरांतले जे लोक आसा वांगडी आसा तेच मदत करतात आनीक जर कोणाले घरांत कोण बरो ना किंवां खंय तरी भायर आसा कामां निमित्तान जाल्यार मागीर कोण एकमेकांक आदार करतात नाजाल्यार शक्यतो आपआपल्याली काम आपूणच करता पूण जेन्ना लुवपाचे म्हणजे जेका आमी कापणी म्हणटात त्या टायमाचेर एका मेकांक मदत करतात अशें तरेन ही पावसाळी तांदळाचें पीक आमी जुलय म्हयन्यांक सुरू करता जेन्ना खूब पावस आसता आनी ताचे नंतर सादारण ऑक्टोबर नोव्हेंबरांक ते पीक तयार जाता आनीक मागीर तें लुवपाचे म्हळ्यार कापणी करपाची आसता ताची मदीं हे जाता आसताना शेता उदक लावपाचे ते पळोवपाक पडटा नडणी काडपाची आसता मागीर रातचें गरज पडल्यार राखपाक पडटा रानांतली जनावरां तांचे सुरक्षे खातीर रानांतली नाजाल्यार जनावरां खावन उडोवपाक शकता अशें तरेन हे उकडे तांदळाचे पीक खुबशेंं लोक करता आनी जे चडावत जाल्ले पीक आसतले पळय ते बाजरांत व्हरून विकता आनी आपल्याक जितले वर्सभर जाय तें सांबांळून दवरता अशें तरेन हे तांदळाचे पीक लोक ह्या शेतकामांतल्यान करतात त्याच पद्दतीन हांगा कामत रोवपाची म्हण एक जुनो प्रकार आसा जेका आमी इंग्लिशितल्यान शिफ्टिंग कल्टिवेशन म्हणटा पळय त्या तातूंतलोच एक प्रकार आमगेल्या काणकोणांतल्या खेडेगांवांत ताका आमी कामतां म्हणटात कामत रोवप अशें म्हणटात म्हळ्यारच एक शिफ्टिंग कल्टिवेशनाचो प्रकार तो हातूंत भितर कितें करता की पयलो एक जागो आमी रानाचो सिले निवड करतात मागीर थंय जी बारीक झाडां झुडपां किंवां सादारणशीं व्हड झाडां आसात ती मारता मागीर ती थोड्या वेळान सुकली म्हणटकीर ताका उजो घालता उजो घातले नंतर थंय गोबर तयार जाता तो गोबर सगळो मातयांत मिक्सप जाता आनीक एक तरेन ती माती बरी सुपीक जाता ताचे नंतर जी जमीन आमी भाजून तयार केल्ली आसता ताका भोंवतणी आमी वंय करता वंय म्हळ्यार कुंपण जाकां लागून भितर जे कितें आमी रोयतली पळय बीं घालतलें ती सुरक्षीत उरतली खंयचीच जनावरां लोकांली खंयची गोरवां खावची नात हाजे खातीर ती जतनाय काळजी घेतली आसता आता ह्या कामतांक कितें कितें रोयता जाल्यार चडांत चड अश्यो फळ भाजयो आमी पिकयतात आता खंयच्यो खंयच्यो फळ भाजी पिकयतात तातूंत भितर सो हे बी शक्यतो पावसानच करप आसता हातूंत ज्यो आमी फळ भाजी पिकयतात त्यो सांगपाच्यो म्हळ्यार तवशीं मोगीं गोडे दुदी कोकण दुदी वांगें घोसाळीं पडवळीं भेंडे विरवाल मिरसांगो असीं जायती पिकां पिकयतात तातूंत जी घोसाळीं म्हळ्यां पळय तातूंत ती दोन प्रकारची आसा एक कात्र्यां घोसाळें आनी एक माटू माट्ट घोसाळें म्हण अशीं दोन तरेची घोसाळीं आमी पिकयतात आनी ही चडशीं जी पिकावळ आसा जांका आमी फळ भाजी म्हाणटा हांगचे लोक कितें करता की तें आपल्याक गरजे पुरते कितलें आसा तें खावपा खातीर दवरता आपल्या भुरग्यांक किंवां घरच्या खातीर आनी उरलेले चडशें बाजरांत व्हरून विकता दिसभर ती सादारणशीं आठ णवांक सुमार बाजारांक घेवन वता आनीक दनपरां किंवां तीन चार म्हळ्यार ती विकून परत घरां पावता ती ताज्जी आसले कारणान तांका गिरायक चड आसता कित्याक ती त्याच दिसांक काडून त्या ती बाजारांत व्हेल्ली आसता ती खूब बरी ताजी आसता सो ताका लागून तांका इल्ली जे बाजरांत लोक येवपी आसता तें चड गिरायक घालता त्याच पद्दतीन हांगा आमगेले गांवचे लोक फुलांचोय धंदो करतात आता खंयचो फुलांचो धंदो करतात किंवां पिकयतात खंयची फुलां पिकयतात जाल्यार ती जायो चड प्रमांणांत आनी रोजां फुलां जेका आमी झेंडु अशेंय म्हणटा तातूंत भितर जायो जी फुलां म्हणटात आमी ती सामकीं तुगेली एक्चुअली ते झुडूप ते व्हडलें झाड आसना धाकटी झुडूप जाका आमी श्रब्स म्हणपाक जाता दोनी रोजांची फुलां सुदांन सो ही धाकटिशीं फुलां आसता धव्यां रंगाची धव्या पिंकीश रंगाची आसता आनी ताका खूब लोक मागता ही फुलां खूब लोक शक्यतो चडशीं ही देवळांनी चड तेचो खप जाता वेगवेगळ्यां देवळांनी देवीची जी मुर्ती आसता पुरुश देवता आसूं किंवां जी श्री देवता आसता तेची मुर्ती सजोवपाक देवळांक मुखार शक्यतो ती गाभाऱ्यांत तेचो वापर केल्लो वता पूण एकच सांगपाक दिसता की ही फुलां काडटा तेन्ना जो कोण शेतकार आसा ही जो कोण ही फुलां पिकयता ताका खूबच कश्ट घेवपाक पडटा ताका ही फुलां काडपा खातीर सक्काळचें तें चार तें पांच किंवां तीन तें चार इतले सकाळचें बेगीन उठून तें काडपाक पडटा काडल्या उपरांत ती घरा हाडपाक जाय घरां हाडून ती गुंतपाक जाय गुंतपा खातीर परत आनीक एक दोग चार जाण मनीस थंय दवरचें पडटा ती गुंतून जातकीर मागीर सकाळचे आठ णव मेरेन ताका ती बाजारांत व्हरपाची आसता कांय जाण मागीर आपली स्वताची गाडी घेवन किंवां जर सरकारी कितें वाहन सोय आसा जाल्यार ताचेर वचून बाजारांत विकतात पूण खूबशें लोक ह्या जाया धंद्या वेल्यान आपलें पोट भरता आनी ना ना म्हळ्यार काही लोक पन्नास साठ सत्तर हजार म्हणजे हें फक्त एक देड दोन म्हन्यांचे पीक आसता हें रोजा जायां फुलांचे सो सादारणशीं सत्तर अंयशीं हजार एक एक थोड थोडे एक लाख म्हळ्यार उत्पन्न घेतात अशें आमी जाणां सो हो एक जायांचो फुलांचो धंदो एक बरो धंदो आसा जो लोकांनी खूब नेटान मुखार व्हरता त्याच पद्दतीन हांगा रोजांची फुलां पिकयतात रोजांची फुलां अशीं कामतांत लायतात किंवां आता सरकारा कडच्यान कांय रोपटी घेवन बी पिकयतात आनीक ती शक्यतो ही रोजांची फुलां दसऱ्या टायमाचेर खूब तांका गिरायक आसता खूब लोक दसऱ्या कडेन देवळां सजोवपाक आपली गाडयेक घालपाक खूब वापरतात आनी त्याय वेळाचेर ह्या लोकांक ही रोजांची फुलां बाजरांक व्हरून तांका गिरायक जाता आनी अशें तरेन ह्या जायाचो फुलांचो आनी रोजांच्या फुलांचो अश्यो ते धंदो करतात त्याच पद्दतीन आबोलेची फुलां हांगा लोक पिकयता आनी आबोलेची फुलां शक्यतो ती रोजां आनी जायो म्हणटा पळय ती पावसांत आनी आबोलेची फुलां ही तुगेली गिमांत म्हळ्यार जेन्ना शिगमो आसता पळय आमगेलो पारंपारीक आसा त्या टायमाचेर आसता आनी तेन्ना ती फुलां खूब लोक देवळांतय युज करतात प्लस लोक माळपाकय युज करतात अशें तरेन ही फुलां आमकां गिमांत मेळटा आनी ताचो खूब तरेन वापर जाता शिगम्यांक तर ताचो सर्रास वापर जाता कांय तर आमगेले गांवांनी अशें शिगम्यांक वचपी लोक आसा जे मेळ आसात ते प्रत्येक आपल्या माथ्यांक तुऱ्यांक जे आबोल्या फुलांचो जो आमी सोर म्हणटा किंवां झेलो म्हणटात तो माळचोच पडटा तांकां कित्याक तें एक पारंपारीक पद्दतीन चलून आयिल्ली पद्दत ती सो अशें ही वेगवेगळी तरेची फुलां जी शेत कामां भितर येता हांगची लोक पिकयता आनीक आपली उदर निर्वार करतात आनी त्या झाडांची ते बरी जतनाय घेतात